मी ना एह्दा गार्डनिंग दा बड़ा शौक ऐ शुरू तू गै जदूं मैं निक्की हारी होंदी ना अदूं मिगी इन्ना शौक ऐ बूह्टे शूह्टे लगाने दा मै केह् करना पैह्ले साढ़े जगह थोह्ड़ी होंदी ही मैं केह् करना कोई घार दे जेह्ड़े वेस्ट मटीरियल होंदा ना ओह्दे च मिट्टी पानी छोटे छोटे बूह्टे लगाना शुरू करी ओड़ना फिर मैं छत्त उप छत्त उप्पर चली जाना उत्थै बूह्टे लगाना शुरू करी ओड़ना अग्गे पिच्छे अपने बेह्ड़े बेह्ड़ा बेह्ड़ा बी निक्का हारा हा साढ़ा उत्थै बूह्टे लगाना शुरू करी ओड़े फिर मी गार्डनिंग दा इन्ना शौक हा कि जेल्लै अस थोह्ड़े थोह्ड़े बड्डे होए फिर अहें ना खेतीबाड़ी ताईं ना थोह्ड़ी जगह् लेई हैं उत्थै शैल बड्डे बड्डे बूह्टे लगाए अंब दे बूह्टे आमले दे एह्दे अनार दे अमरूद दे जेह्ड़े साढ़ी सेह्त ताईं बूह्टे बड़े अच्छे होंदे ना ओह् मैं दित्ती पेयोरिटी उसी दित्ती कि मैं पैह्ले ओह् बूह्टे लगां ते आर्गनिक्स सानूं फरूट मिलेआ क्योंकि तुहें गी पता अज्जकल आर्गनिक हर इक चीज च मिलावट ऐ ते आर्गनिक चीजें दी किन्नी इंपार्टेंस ऐ ते मैं फिर एह् कोशिश कीती कि मैं सब्जियां बी लगां ते हून मैं केह् करनी होन्नीं कि सब्जियां बी घर लान्नी होन्नीं होर छोटे मोटे जेह्ड़े फरूट न मरूद नार इब्बी अह घर लान्ने होर जेह्ड़े हर्ब्स न जियां पुदीना होई गेआ अश्वगंधा होई गेआ तुलसी होई गेई एह् मैं सारा पूरा अपना छत्त कवर कीते दा ऐ ते मिगी जेल्लै बी टाइम मिलदा जियां छुट्टी आह्ले दिन मैं केह् करनी एह् ना गमले लैने चली जन्नी हुन्नी फिर दिक्खनी केह्ड़ा छत्त दा कोना खाल्ली ऐ जां कुत्थै थोह्ड़ी जगह खाल्ली ऐ जां अग्गे लान उत्थे उसी पूरे एह् छोटे छोटे बूह्टे लगानी होन्नीं फिर इंदा ध्यान बी रक्खनी होन्नीं टाइम टाइम पर इनेंगी पानी दिन्नी होन्नीं जियां शामीं अगर मैं पुज्जां ते शामीं मैं दिक्खनी होन्नीं कि कुस कोई कोई बूह्टा जेह्ड़ा मुरझाए दा ते नेईं ऐ कुसी पानी दी कमी ते नेईं ऐ ते पैह्ले मैं ना उनें बूह्टें अ'ल्ल दिक्खनी होन्नीं ते मी एह् बूह्टें कन्नै इयां लगदा कि बिलकुल अपनापन ऐ एह् बी मेरे बच्चे न अगर एह् बेचारे भुक्खे प्यासे ते ना ना रेही गेदे हैन इनेंगी बी मैं थोह्ड़ा हून लाए दा ते मैं इं'दा थोह्ड़ा ध्यान करां देआं फिर मैं केह् करनीं इंदे बूह्टें दी देखभाल के लिए मैं कोई माली शाली नी रक्खे दा ऐ क्योंकि मैं हर समझनी के मे मैं लाए दे एह् मेरी ई जिम्मेदारी ऐ मैं केह् करनी खुरपा लैन्नीं गैंती लैन्नीं बेलचा लैन्नीं ते एह् मैं मिट्टी दिन्नी हैल दिन्नी पानी दिन्नी ते मी लगदा कि इ'यै मेरा जीवन ऐ इं'दी इ'नेंगी ग्रो करना इनेंगी अच्छी इं'दी देखभाल करना ते एह् मी बड़ा अच्छा लगदा होर मिगी इन्नी खुशी होंदी ना ते मैं थकावट सारी मेरी उतरी जंदी ऐ ते मी इ'न्ना बूह्टे कन्नै शौक ऐ